ہاں میرے بچے بینکنگ سیکٹر کو کیرئر کے لئے ترجیح دیں گے کیوں کہ اس سے بہت سارے فائدے ہیں اور اگر میرے بچے بینکنگ سیکٹر میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو میں ایک مثالی ماں باپ کا کردار ادا ماں کا کردار ادا کروں گی اور ان کے لئے بہترین ثابت کرنے لئے بینکنگ سیکٹر کو چوز کروں